हैलो बस म्हाराज तुस दिक्खो जी बड़ो देर बाद चेत्ता कीता म्हाराज बोलो म्हाराज थुआढ़े कम्म लेई ते बैठे दे बोलो इक्क बार मंडल कोई गल्ल निं म्हाराज चली पौने आं म्हाराज दौ बज्जी गे में ऐल्ली रुट्टी खानी ऐ एह् त्रै बजे तक्क आई जाओ तुसें ई में लेई जाना घरों लेई जाना में कम्म कन्नै कम्म करने ई आये घर केह्दा कम्म लाये दा आं लैंटर पा दे धाम बी बनदी ऐ लैंटर दी धाम कन्नै रातीं दूआ पार्टी करांदे भी आं लैंटर किन्ने पौने चलो कोई निं में आना त्रै बज्जे